प्राइमरी प्रयागराज प्राइमरी विद्यालय और मिडिल विद्यालय में जितने भी बच्चे गाँव देश के जाते हैं पढ़ने के लिए उनके गार्जियन भेजते हैं तो बच्चे जाते हैं पढ़ते हैं लिखते हैं सरकार द्वारा जितने भी टीचर रखे गए हैं सब अच्छे ढंग से पढ़ाते लिखाते हैं अब बच्चों की सबसे बड़ी ख़ुशख़बरी ये है कि बच्चों को खाना भी मुफ़्त में सरकार देती है ड्रेस भी मुफ़्त में देती है कांपी किताब के रूप में देती है बच्चे पढ़ते लिखते हैं बड़े प्रफुल्लित रहते हैं घर पर आते हैं और उनके गार्जियन भी इतने अच्छे ढंग से उनको समझाते हैं कि बच्चे रोज़ इस्कूल जाया करो पढ़ा लिखा करो ताकि आगे बनने का तुमको मौक़ा मिले तो बच्चे मिडिल और प्राइमरी में जब पढ़ करके आगे कालेज में जाते हैं इंटर कालेज में जाते हैं हैं तो वहाँ भी अच्छे ढंग से सरकार द्वारा रखे गए टीचर हैं सब पढ़ाते हैं लिखाते हैं अच्छी शिक्षा अच्छी तालीम मिलती है उनको और मिलने के बाद बच्चे इतनी लगन से अपना पढ़ाई करते हैं कि कोई रेलवे में अपना बना लेता है तो कोई जो है पुलिस में तैयारी करता है तो कोई आर्मी में तैयारी करता है तो कोई की तैयारी करता है सब अच्छे ढंग से पढ़ते हैं सरकार द्वारा बड़ी अच्छी मुहैया सुविधा मुहैया कराई गई है बच्चे पढ़ लिख रहें है और गार्जियन भी चाहते हैं कि बच्चे हमारे अच्छे ढंग से पढ़े लिखें ताकि कुछ बनें और बनने के बावजूद हमारा भी नाम रोशन होता रहे और उन्हीं की ज़िंदगी भी आगे की और बढ़ती रहे